हम अपना सब से यादगार बाइक अनुभव इस जब हम बारह में पढ़ते थे तब एक दिन दोस्तों ने सोचा कि लाश्ट समय आ गया है अब हमें एक लाश्ट यादगार रैली जैसी बाइक राइडिंग निकालनी चाहिए और बाइक के साथ हम सभी क़रीब पचास से साठ लोग निकले बाइक पर बैठ कर और हम ने रोड पर इतने नारे लगाए कि जो वहाँ की पब्लिक थी वो परेशान हो गई और हमारा जो भी अनुभव कहता है कि हम बाइक बहुत ही तेज़ी से चला रहे थे उस दिन पर हम इसका ध्यान दे रहें थे और बहुत सारी सुरिछ सुरक्षा नीतियों पर हम इस पर बहुत अटल थे और इस नियम पर हम बहुत बाइक बीच में हमारी जो है पंचर हो गई और हम ने बहुत सारे उपाय लगा कर के एक पंचर की दुकान को खुलवाया जो कि बंद पड़ा था उसको खुलवाया ज़बरदस्ती खुलवा कर के उस में से फिर हमारे एक दोस्त था उसने ही उस मिस्त्री को कहा मिस्त्री शाम हो गया था बाइक राइडिंग करते करते तो मिस्त्री से कहा तो मिस्त्री ने कहा कि हम से नहीं हो पाएगा तो हमारा एक दोस्त था जो कि ये सब काम के बारे में उसके पापा करते हैं लेकिन उसको जानकारी था और उसने बाइक बाइक को ही वही रिपेयर किया दूसरों के सामान से ही और